ہیلو جی آپ آٹو ڈرائیوڑ بول رہے ہیں ہاں تو جب آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ کو بارہ بجے پہنچ جانا ہے یہاں تو آپ نے اتنی لیٹ کیوں کی جی نہیں بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارا آج فلائٹ تھا ممبئی کے لیے اور آپ بارہ بجے آئے ہیں بارہ بجے آپ دس پندرہ میں تھوڑی نا آپ ہم کو ہوائی اڈہ چھوڑ پائیے گا اور وہاں سے میرا جو فلائٹ تھا وہ چھوٹ گیا تو اگر آنا ہی نہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے اگر آپ کا آپ کی گاڑی کا کچھ ٹائر پمچر ہو گیا یا پھر الیکٹرک شاٹس آنے لگا تو آپ کال کر کے بولتے نا کہ بھائی دیکھیے میں نہیں آ پاؤں گا آپ کوئی اور گاڑی یا کیب بک کر لیجیے جس سے آپ ہوائی اڈہ پہ آرام سے پہنچ سکیں تو آپ لوگوں کا یہ لگا رہتا ہے آپ لوگ ہمیشہ کسٹمر کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو میں نہیں نہیں آپ میرا پورے بات سنیے اگر اسی طرح سے آپ بنائے رکھیں گے آپ لوگ تو آج کے بعد میں آپ کا آٹو بھی بک نہیں کروں گا جی نہیں جی نہیں میں جو آپ کو رقم دیا تھا وہ رقم آپ میرے کو لوٹا دیں اور آئندہ خیال رکھیں آپ نے ایک بار یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اسے بتا دوں کتنی ضروری اس کو کام ہوگی نہیں ہوگی تو آپ یہ بھی نہیں سوچا نہیں نہیں آپ میرا رقم واپس کر دیں اور چھوڑ دیں